हाँ मैं काफ़ी जगह घूमने तो गई हूँ पर एक मुझे अपने एम पी में छिंदवाड़ा में तामिया गए हम घूमने के लिए हम पूरी फ़ैमिली के साथ हम लोग पाँच छह लोग थे हम लोग घूमने गए वहाँ पर जो सूर्य अस्त होता है ना उसका दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है तो वो हम देखने के लिए गए थे वो छिंदवाड़ा से करीब होगा दस से बारह किलोमीटर दूर होगा तो इतने रास्ते इतने सुंदर है वहाँ के छिंदवाड़ा के तामिया जाने के रास्ते इतने प्यारे ऐसी घाटियाँ आईं पहले खूब सारी घाटियाँ आईं घाटियों में हम जा रहे थे और बाहर हम अपने कार से अपने बाहर के नज़ारे भी देखते जा रहे थे बहुत ही प्यारा दृश्य था वहाँ का वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था फिर हम सब वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ पर सूर्य को अस्त होते हुए देखा धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे पहले तो अच्छा आधा हमको सूरज दिखा फिर जब हम खड़े रहे वहाँ पर कि कितना अस्त होता है जब धीरे धीरे करते करते वो पाँच मिनट के अंदर पूरा का पूरा सूर्य अस्त हो गया और वहाँ पर पूरे आकाश में इतनी ज़्यादा लालिमा छा गई थी और वो दृश्य इतना प्यारा लग रहा था कि हमने काफ़ी वहाँ पर अपनी सेल्फ़ी और कैप्चर किया फोटो वगैरह फिर वहाँ से हम एक वापसी में वहाँ का एक होटल जो है वो बोलते बहुत फ़ेमस है वहाँ पर कि जो लजीज़ व्यंजन हैं उनका लुत्फ़ उठाया हमने उसके बाद फिर हम अपने अपने घरों को आ गए इसके बाद में फिर एक इंदौर शहर को घूमने गई तो वहाँ हम अपने फ़ैमिली के साथ कम से कम लोग दस बारह लोग थे हम लोग वहाँ पर सराफ़ा एक तो घूमने गए सराफ़ा राजवाड़ा और क्रिसेंट पार्क होता है वहाँ क्रिसेंट पार्क में हम लोग सब गए तो वहाँ पे स्विमिंग पूल था स्विमिंग पूल इतने प्रकार के वहाँ पे झूले और इतने प्रकार की राइड्स थे वहाँ की हमने उसका बहुत लुत्फ़ उठाया और हम वहाँ पर खूब सारे स्विमिंग भी करी हमने और सब बच्चों ने और हम लोग ने सब ने बड़ों ने मिलकर बहुत एंजॉय किया वहाँ और इसके बाद फिर हम सराफ़ा गए सराफ़ा तो बोले कि वहाँ पर खाना खाने के बाद आप जाओ तो फिर आप खा लोगे इतना अच्छा खाना का वहाँ पे सराफ़ा में मिलता है कि लोग अपने घरों से खा के आते हैं और फिर वहाँ फिर पेट भर के खाते हैं और रात को ढाई ढाई बजे तक का वहाँ पर चलता रहता है तो हमने वहाँ पर दही भल्ले खाए और चौदह प्रकार की हमने फ़ुल्कियों का आनंद लिया वहाँ पर इसके बाद हमने वहाँ पर डिज़र्ट में आइसक्रीम एक से एक आइसक्रीम आपको जो खाना हो हमने सब बच्चों ने अपने अपने पसंद के सब चीजें ली और फिर हम इसके बाद आ गए फिर हम गए वहाँ के जो कपड़ा के नाम से फ़ेमस है कपड़े के व्यापार के नाम से फ़ेमस है इंदौर सिटी तो हम उसके कपड़े देखने के लिए गए वहाँ के एक से एक कॉटन कपड़े जो भी आपको पसंद करना हो और रीज़नेबल प्राइस में हमने वहाँ से लिया तो अच्छा है सिटी वहाँ की घुमने लायक सिटी है वहाँ इंदौर में और हम एक वहाँ पार्क गए जहाँ ऊपर से फॉल होता है वॉटरफॉल है वहाँ पर वहाँ गए देखने के लिए तो इतना ऊँचे से गिरता है और बहुत नीचे गिरता है उसमें इतनी पतली कम धारा दिखती है फिर हम एक एम पी में यहाँ पच पंचवटी करके है अपना अमरकंटक अमरकंटक गए घूमने के लिए जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान बोला जाता है उसको वहाँ से नर्मदा नदी निकली हैं तो हम वहाँ घूमने के लिए गए थे अपनी फ़ैमिली के साथ तो वहाँ पर इतनी नर्मदा जी जो है इतनी पतली धारा में गिरती हैं कि आप जब जबलपुर आते हैं तो उसका इतना विशाल रूप हो जाता है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते हो की नर्मदा नदी जो है इतनी पतली धारा में बहती है और छोटी छोटी सी नालियों में बहती वहाँ नर्मदा नदी और उसको जहाँ से वो निकली हैं उसको कपिलधारा कहा जाता है दूध धारा कपिल धारा ये सब है और हमने वहाँ पर जाकर दिया तो देखा वहाँ पर जो इतना अच्छा है वहाँ से देखने में इतना अच्छा लगता और वहाँ बिल्कुल जैसे दूध की पतली धार गिर रही हो इतना सुंदर दृश्य दिखता है और फ़िर वो हमारे जबलपुर में आकर इतनी चौड़ी हो जाती हैं और कितने सारे देश लोगों को जीवन दायिनी देती हैं और उसके नर्मदा जी के जो हमारे जबलपुर में बहती है तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा डैम बनाया गया है जो बरगी डैम के नाम से फ़ेमस है तो जिससे बिजली उत्पादन भी होता है और सैकड़ो सिंचाई किलोमीटर पर सिंचाई फसलों को की जाती है उससे काफ़ी गाँव के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है जिससे लोगों लोगों की खेती बाड़ी अच्छे से होती है मछली पालन भी होता है वहाँ पर और वहाँ क्रूज़ भी चलता है डैम में उसमें भी अपने परिवार सहित आप उसका आनंद ले सकते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने लायक हैं भेड़ाघाट है जबलपुर में हमारे तो हम जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है वहां पर भी जा सकते हैं आप बहुत अच्छी चीज़ है बहुत अच्छी जगह है